जय झूलेलाल ॿुधायो साहिबु अच्छा तव्हांखे घणा इन्वेस्ट करिणा आहिनि दादा हां त तव्हांखे मंथली रिटर्न खपे ईअर्ली खपे कि लौंग टर्म ॼे लाइ रखणा अथव हां त बैंकू त जामु आहिनि पर सुठी तव्हांखे इंट्रेस्ट एस बी आई बैंक ॾेई सघंदी आहे छो कि उहा गवर्मेंट बैंक आहे ऐं सेफ आहे मां तव्हांखे सलाह ॾींदुमि तव्हां एस बी आई बैंक में एॾा पैसा इन्वेस्ट कयो छो त तव्हांखे रिटर्न थोरो घटि मिलंदो पर सेफ साइड आहे उहो न अहिड़ी काई ॻाल्हि कोने तव्हां हुन में पंहिंजे घर जे भातियुनि ॼा सेविंग एकाउंट खोलाए छॾियो पर हुन में तव्हांखे सवा लख रुपया रखायो पंज पंज लख रखायो तव्हांजी मर्ज़ी आहे पंजनि सालनि ताईं तव्हांखे फिक्स रखणा पवंदा एफ डी कराइणी पवंदी जंहिंमें तव्हांखे यारहं टका मिलंदो सालाना ऐं अगरि तव्हां हर महीने हर महीने अगरि तव्हांखे खपे व्याज त पोइ खाली सालाना चार टका मिलंदव साल लाइ रखंदव त हा हा अगरि तव्हां पंजनि साल खां पहिरियों कढायो था त तव्हांखे थर्टी फाइव पर्सेंट तव्हांजी रक़म मां घट मिलंदव पोइ तव्हां विच में न था कढाए सघो अगरि कढायो था त तव्हां जो नुक़सान थींदव टीह पंटीह लख हा त तव्हांखे हा त हा त तव्हांखे इक्वीटीअ में इन्वेस्ट करिणा पवंदा एफ आई पी करे ईंदो आहे हाणे म्यूचुअल फंड त हुन में तव्हांखे रिटर्न बि सुठो मिलंदव ऐं तव्हांखे कंहिं महिल बि इमर्जेंसी हुजेव न त तव्हां विच में कढाए सघंदा आहियो विद इन सेविन डेज तव्हांजे अकाउंट में पैसा तव्हांजा वापसि अची वेंदा ऐं जेतिरा पैसा तव्हांखे खपनि तव्हां ओतिरा कढाए सघंदा आहियो माण्हूं माण्हुनि खे लॻंदो आहे भई रिस्क हूंदो आहे पर हुन में बेनेफिट जामु सुठा आहिनि ऐं फ्लेक्सिबिलिटी जामु आहे तव्हां हिन में इन्वेस्ट कयो त जामु पैसो अथव एस आई पी में जामु कम्पनियूं आहिनि एच डी एफ सी आहे एस बी आई आहे टाटा आहे टाटा बिरला आहे जाम कम्पनियूं आहिनि जंहिंमे तव्हांखे रिटर्न सुठा मिलंदव ऐं तव्हां मिनिमम में मिनिमम मिनिमम तव्हांखे जेतिरो भरिणो अथव तव्हां भरे था सघो पंज हज़ार ॾह हज़ार तव्हांखे खामखां पैसा बि रखण जी ज़रूरत कोन्हे हां त थी वेंदो हुनजी प्रोसीजिंग हूंदी आहे मां तव्हांखे सुभाणे मिलांव थो या तव्हां बैंक में अची करे मिलो ऐं फिक्स थी वेंदो ठीकु आहे जय झूलेलाल